राजस्थान शहर में हिकु इन ग़रीबी मिटाइण लाइ अहिड़ी घणेई दरबार गुरुद्वारो धर्मशाला ऐं आश्रम संस्थाऊं खुलियल आहिनि जे पंहिंजो पेट नथो पाले सघे उहो हुते वञी करे पंहिंजा ॿ टाइम जा उहे वेला खाई सघे थो ऐं अहिड़ा घणेई माण्हू आहियूं जो पंहिंजे माउ पीअनि खे नथा पाले सघनि उन माउ पीअनि खे उन आश्रम में छॾे अचनि उन उहा वञी आश्रम में पंहिंजो ओड़ो पंहिंजो दिनचर्या जेको कमकार आहे करण ऐं ॿ टाइम जो वेलो खाईंदा आहिनि अहिड़ा घणेई माण्हू आहिनि जो पंहिंजे ॿारनि जी शादियूं बि नथा कराए सघनि ऐं पंहिंजे ॿारनि जा जणिया बि नथा पाए सघनि अहिड़ी घणी संस्थाऊं आहिनि जिते उहा इन्हनि ॿारनि जूं शादियूं बि कराईंदा आहिनि ऐं जणिया बि पाराईंदा आहिनि ऐं अहिड़ा घणेई माण्हू आहिनि जोकी दान धर्म ॾाढो कंदा आहिनि जीअं केडांहुं ओणम आहियो कॾहिं चंडु आहियो उन ते कणाव प्रशाद ठाहींदा आहिनि कणाव प्रशाद में जीअं तइरी थी कोइर थिया ऐं उन खे ठाहींदा आहिनि ऐं उन्हनि खे वॾे वॾे दोने में विझी करे अहिड़ा घणेई ग़रीबनि खे विरिहाईंदा आहिनि जो ग़रीब पंहिंजो पेट नथा पाले सघनि उहो हिकु हिकु दोनो बि खाईंदो आहे त उन्हनि जो पेट भरिजी वेंदो आहे ऐं उन ग़रीबनि खे राहत मिलंदी आहे अहिड़ा घणेई माण्हू आहिनि जो घणेई दान धर्म बि कंदा आहिनि जीअं ग़रीबनि खे कपिड़ो कान हूंदो आहे उन ग़रीबनि खे कपिड़ो लटो बि ॾींदा आहिनि